गोंय राज्यातलो काणकोण तालुको हो निमाणो तालुको आनी काणकोण तालुक्यांतलो लोयले गांव हो म्हजो गांव ह्या लोलये गांवाक हिंदू आनी क्रिस्तांव बरे गुणा गोविंदान रावतात संस्कार जेन्ना एक कोणी मरता तेजेर संस्कार दोगांचे खूब वेगळे वेगळे आसतात आमी हिंदू जेन्ना कोणी मरता तेन्ना ताका एक जाग्यार रुमान दवरतात आनीक लोक ताका निमाणे भेटूंक येतात तेन्ना तें ताका फुलां घालतात कपलाक कुंकूम लायतात आनीक तोंडाक साकर घालतात आमी खूब दूख मनयतात जेन्ना कोणी मेले जाल्यार आनीक तेज्या घरच्यांक साथवण दितात तेज्या फुड्यांक दिवो पेटोवन दवरतात आनी उजवाती लायतात आनी सगले लोक मेळटरीर तें म्हणजे लास्ट चड वेळ दवरना तेंमकां आनीक तेका लासपाची तयारी करतात आमी हिंदू त्या मनशाक एक लांकडाचे व्हडली रास करतात आनी त्या राशीर दवरून ताका उजो लायतात त्या पयलीं ताका आमी भायर व्हरतात आंगणांक दवरतात आनीक ताका न्हाणयतात उदक घालतात आनी न्हाणयतात मागीर ताका तेजे आंगार धवो कपडो घालतात आनीक घट्ट एक तिरडी करतात तिरडी म्हळ्यार बांबूचे चार कोंडे घेतात आनी अशी बांदतात आनीक तेजेर ताका न्हिदयतात केळीचें पान घालतात आनी ताका तेजेर न्हिदयतात मागीर तेजेर धवो कपडो घालतात आनीक ताका घट्ट बांदतात ताका तुळशीचें पानां तेचे आंगार दवरतात आनी सपोज तो एक दादलो मनीस जालो जाल्यार आमी तेजी घरकान्नीक तेजे बायलेक थंय भायर व्हरतात आनी तिकाय बी न्हाणयतात आनी तिचे आंगा वयले अलंकार सवाशिणीचे अलंकार म्हळ्यार गळ्याचो मणी कपळाचो कुकूम आनी काकणां हीं फोडटात आनी त्या सगलें त्या मड्याचेर दवरतात आनी जो मनीस मरता ताका मडें अशें म्हणटात त्या त्या मड्याचेर तें दवरतात आनी तिका लास्ट तें पळोवपाचें एक नशीब आसता तें पळोवन घे गे दोळेभर अशें म्हण सांगतात आनी तेन्ना खूब लोक रडटात कित्याक आतां हो गेल्लो मनीस आमकां केन्नाच परतून पळोवपाक मेळचोना म्हण आमी जो मनीस मरता तेजे खूब दूख मनयतात त्या दिसा घरांक कांयच रांदनात शेजाऱ्या कडचे लोक तेंमकां कितें पेज हाडून दितात आनीक त्या दिसाक आमी कांयच अशें घरांक चड कांय करनात आनीक लासूंक व्हरपाक तेजे स्वताचो जागो आसत जाल्यार त्या जाग्यार ताका दवरतात खूब लांकडां हाडटात आनी तीं दाळटात आनी तीं दाळटां म्हळ्यार एकाचेर एक लांकूड अशें दाळटात आनीक त्या मडें तेजेर दवरतात आनी तें मडें तेन्ना तें मडें अशें दवरतात की तेजें आंगार कांयच आसूंक जायना एक कपडो सुद्दां आसूंक जायना कित्याक आमची संस्कृती अशी म्हणटा की जल्मा येतना जो मनीस बेश्टो उत्को येता तसोस मरतनाय बी तो स्वर्गार वचूंक जाय म्हणून तेजे आंगार कांयच दवर नासतना ताका सारको उत्को म्हळ्यार तें मडें लांकडाचेर दवरतात आनी तेजे घरातलो तेजो पूत एक उदकाची एक कळसो व्हरता म्हळ्यार तो मातयेचो आसता आनी तो तेणेंन घेवन त्या मड्याच्या त्या अग्नी जें बांदलां अग्नी लावपाक जें लांकडां दाळां त्या मडें तेजेर दवरलां ताका पांच फेरे मारता आनी फाटी पळयनासतना तें मडकी कोणीतरी दुसरो फोडटा मागीर ताका एक लांकडाक बरो व्हडलो उजो लायतात आनी तो तेजो पूत आहा तो ताका उजो लायता म्हळ्यार आमी पुतान बापायक उजो लायलो अशें म्हणटात आनी किद्याक तेजें तेगे पांव तो फेडटा तेजो पूत जाल्ल्यान तेजे बापायचें जें कर्तव्य बापायन केल्लें आतां बाप पूत आपलें कर्त्यव बापायक उजो लावन करता मागीर ते घरा येतात तेन्ना वाड्या वयले सगले लोक परतून आमचे घरा येतात आनी सांगतात पळय बाबा आतां तुजो बापूय मेल्लो आसा तुजें आवय आसा तिका बरें करून सांबाळ आमी तुमचें घर बरें करून चलयात असो आमी सदांत तुमच्या बरोबर आसतले अशें तेका सात्वन दितात अशें जाले ही हिंदूची परंपरा आनी तेतूंक कोणीतरी बायल एक पयलीं मेली घोवाच्या पयलीं मेली जाल्यार तिजी विधी आमी वेगळी करतात तिकाय बी अशेंच दवरता घरांक मागीर तिका बरी साडी न्हेसयतात तिका खूब फुलां घालतात आनी ती सवाशिण बायल म्हळ्यार बऱ्याक कपलाक सामको खूब जाणां कपलाक लायतात तिका तिका फुलां माळयतात आनी एक व्हंकल कशी करतात आनीक तिचो मान असोच करतात तिकाय परतून भायर हाडटात तें मड्याचेर तिका फुलां घालतात तिजेर धवो कपडो घालतात आनीक तिका तशीच तिरड्यो बांदतात म्हळ्यार तिरड्यो म्हळ्यार कोण्याची तिर्डी जी आमी वोदोळ सांगला तशीच ती तिर्डी बांदतात आनी तिका न्हिदयतात आनीक तिका परतून तशेंच मसणटेर जावं आपल्या घराडेन जागे आसल्यार खंय तिका लासपाची तयारी करतात तिकाय तशेंच लांकडाचेर न्हिदयतात आनी तिजो पूत तिका अग्नी दिता अग्नी दिता म्हळ्यार वदळ सांगलां तशें पांच फेरे घेता तो कोळसो उदक फोडटा फाटल्यान पळयनासतना आनीक तिका उज्याचे बडयेन तिका उजो दिता आनी तिका अग्नी दिता हे जाली आमची हिंदू संस्कृती पूण तशीच क्रिस्तनांची खूब वेगळे आसता आमी जशीं दूख करता तशीं तीं करनात तितलीं पूण तेंमकां दूख जाता पूण तेंमचें हें वेगळें एक वेगळेंपण आसा तीं कितें करतात आमी फक्त हिंदू जो मेलो तेका चोवीस वराच्या पयलीं लासता किद्याक वास येत म्हणून पूण क्रिश्चनागेर तशें आसना तीं आज मेलो सकाळचो जाल्यार दुसऱ्या दीस सकाळचें आठ सुद्दां चोवीस वरां तीं घरा तें मडें दवरतात आनीक तें एक काश्यावान घालून दवरतात काश्यांव म्हळ्यार एक लांकडाची पेटी आसता आनी तेतून तें घालप आनी तेन्ना कोण मरता न्ही तेन्ना तेका सगलें आता एक दादलो मनीस मेलो तर तेजें लग्नाक जें किदें करतात तेचें कपडे धल्ले बूट धल्ले जें लग्नाक तेंचे काजार म्हणटा आमी ते काजराक जें किदें विधी करतात तितल्योय खंय ते त्या मड्याचेर करतात आनी तेका बरें न्हेसयता सेंट मारतात आनी फुलां घालतात आनीक सारकें चेर मारतात आनी तेंचे देवाचें म्हूणत रावता सारकें देवाचें नांव घेवन तेका खंय तेका तेमी आर्गां दितात म्हळ्यार तेजे मरणाक मुखार तेका बरें सासणाचें देव मेळचें तेका देव मेळचो आनी खूब तें देवाचें तेंमचें जें म्हणटात पळय न्ही तें खूब म्हणत रावता त्या देवाचें नांव घेवन तीं गाणीं म्हणटात आनी त्या घरांक तीं खूब्ब भशेचें रांदतात बरें बरें रांदतात आनी येल्ले गेल्ले लोकांक तें जेवण वाडटात किद्याक हो तेंका एक तेंमकां दिलें की त्या मनशाक मेळटा अशें तेंमचो एक समज आसा आनी तीं तें मडें चोवीस वरां घरांक दवरतात आनी दुसरे दिसाक तीं परतून तेंमचें एक इगर्ज आसता म्हळ्यार आमचें देवूळ आसा तशेंच क्रिश्चनाचें इगर्ज म्हणटा तेंमचो देव आसता थंय तेंचें मीस जाता खंय मीस म्हळ्यार देवाची सगली सदांच आयतार आनीक बुदवार तीं मीस करतात तें व्हडलें तेंमचें एक देवूळ आसा तेका आमी चर्च म्हणटात त्या चर्चिंत तें मडें व्हरतात आनी खंयूय देवा कडेन खूब मागतात सगलो वाड्या वयलो लोक वता आनी तेंचे कपडे फक्त त्या दिसाक किदें घालप धवे आनी काळे दुसरे कपडे तेमी त्या दिसा घालनात लोक जो भायलो सुद्दां येता तो लोक फक्त धवे आनी काळे कपडे घालून त्या इगर्जीन वतात आनी तें मीस करतात मागीर तें मडें तेंमचें तें काश्यांव म्हणटा तें खांदार मारून तेंमचें देवाचें म्हणत पाद्री तेंमकां घेवन तेंचेच आमची मसणट म्हणटात आमी जें लासता तेका मसणट म्हणटात आनी तेंमची मशीद यें म्हणटात मशीद न्ही तेंमची म्हणटात लायपाचें एक जागो आसता तेंमचो थंय व्हरतात आनी थंय तिका व्हडलो एक फोंड काडटात आमी किदें म्हणटात आमचें मडें आमी लासूंक जाय हिंदू पूण क्रश्चन तें मडें लासूंक दिनात तीं किदें करतात एक व्हडलो फोंड काडटात आनी फोंडांत तें मडें तें दवरप तें काश्यावांतलें भायर काडप आनी तें दवरप आनी तेका सगलो लोकांनी त्या मड्याचेर माती घालप आनी तें पुरोवप अशे भशेनचें जें दहन करतात आनी आमी लासून दहन करतात आनी तेंमचें एक म्हयन्याचें मीस आसता स म्हयन्याचें मीस तेजें नांवान वाडटात आनी वर्साचेर परतून तें तेंमचें मीस जावन मागीर तें मडें तेंमचें तशें तेतून भितर तेंमचें तें म्हणटात किदें आमची माती घातल्यार तें मते मडें तशेंच माती तेजी जावन वता त्या मातयेंत मिक्स जाता तेंची सगल्या आंगाची सगली यें अशें तेंमचें एक श्रद्धा आसा की आमी जल्मा येल्ले मनशान केन्नाच लासप न्ही जाव यें करप न्ही जल्माक येयलो तो मातयांत पुरोवप अशें तेंमचें एक म्हण आसा आमी तेंमचें उलट पळय आमचें कितें आसता कपडे आंगार दवरनात आनी तेंचें कितें आसता सगले कपडे घालप लग्नाचें सगलो ड्रेस घालप आमी साडी न्हेसतात तशी तेंमची इस्तीद आसता इस्तीद म्हळ्यार लांब सामको व्हायट कलर तेंमचे काजराक कडेन घालतात तेंचें काजर म्हळ्यार लग्न त्या काजराक तें कपडे घालतात तेच कपडे तेमी त्या मरनाक घालप तेका मरतगीर घालप आनी तें तेतून व्हरून किंवा अशें वेगळें वेगळें आमचे संस्कार आसात जेन्ना मरतरीर करपाचे विधी